जय झूलेलाल असांजे सूरत क्षेत्र में डूमस आहे हुते समुंद्र जो ॾाढो सुठो किनारो आहे हुते सुबुह जो कश्मीर जहिड़ो माहौल थींदो आहे हुते हिक माता जो मंदर बि आहे हुते काफ़ी माण्हू दर्शन कंदा आहिनि और खाधे पीते जा बि ॾाढी सुठी सुठी व्यवस्थाएं कई आहिनि हुते टूरस्ट लाइ बि हुते ॾाढी सुठी व्यवस्था की गई हा हुते टूरस्ट लाइ बि हुते ॾाढी सुठी व्यवस्था की गई हा उते आस पास में रहण जो बि आहे और टूरिस्ट लाइ हुते उन्हनि खे उते ॾाढी उतो जी भेल ॾाढी वण वणंदी आहे हुते जा पकौड़ा बि ॾाढा टूरिस्ट खे वणंदा आहिनि शाम जो हुते पासे में सनसैट बि ॾिखाण में ईंदो आहे और हुते टूरस्ट टूरस्ट लाइ घुड़सवारी पैराग्लाइडिंग घोड़ेसवारी जो बि हर शइ जो इंतिज़ाम कयो आहे हुते परे परे खां वॾा टूरिस्ट ईंदा आहिनि और उन्हनि खे हुते रहण ॾाढो सुठो लॻंदो अथनि हुते मस्तु काफ़ी माण्हू हुते वेही करे चांहियूं पींदा आहिनि मैगियूं खाईंदा आहिनि और काफ़ी टाइम अथईं हुते टाइम स्पैंड कंदा आहिनि वॾी वॾी गाॾियूं माण्हू भरी करे हुते सॼो सॼो ॾींहुं हुते लॻाई छॾींदा आहिनि तॾहिं बि माण्हुनि खे हीअं लॻंदो आहे असां हुते अञां वेइयूं हुते समुंद्र बि ॾाढो वॾो और विशाल आहे हुते टूरिस्टनि खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल